چند مقامی فارمس اور دستکاریاں کچھ یوں ہے اجرک اور سندھی کڑھائی ہاتھ کی بنی ہوئی ٹیک ٹیکسائٹل اور منفرد جیو میٹیکل ڈیزائن کے ساتھ لاقڑا لکھپتی لکھپتا کام شیشے اور دھاگے کے ساتھ مخصوص انداز میں کپڑوں پر کڑھائی فولک پینٹنگ اور ٹرک آرٹ خاص کر کڑھائیوں پر رنگ برنگے ڈیزائنگ اور شاعری چونڑ کے لکڑی کا کام فرنیچر پر نفیس نقش اور نگار بلوچی کڑھائی انتہائی باریک اور جیو میڈیکل پینٹر نظم میں مبنی ہاتھ کی کڑھائی